महाराज सब्जी केह् रेट ऐ कोई भिंडी कोई करेला शरेला अच्छा थोह्ड़ा घट्ट नी होग्गा होर कोई सब्जी हां जी तुस रे तुस रेट बड़ा सना दे जी फ्ही तुस सनाओ फ्ही पाउड़ो दो किल्लो हरियां हां सब्जी गी रेट घट्ट लाएयो फ्ही पाओ फ्ही थोह्ड़ी थोह्ड़ी तां हां पाउ ओड़यो अच्छा अच्छा अच्छा पाउ ओड़ो फ्ही तां ठीक ऐ फ्ही तां लेई लैंदा आ'ऊं लेई लैंदा आ'ऊं